असां मुंबई शहर में अलॻि अलॻि किस्म जा माण्हू रहंदा आहिनि सिंधी पंजाबी गुजराती मराठी त स सभिनी खे हिकु ॿियो जो राज रवायत रीति रवाज़ु ख़बर पइंदी ख़बर पइजी वेंदी आहे जीअं जीअं माण्हू गॾजंदा आहिनि जीअं मराठनि में मिसल पाओ फेमस आहे सिंधीयुन जो पकवान दालि हुजे गुजराती जो ढोकलो हुजे ऐं पंजाबी जो छोलो भटूरो हुजे ऐं असां आ सबर फैस्टिवल्स गॾिजी मल्हाईंदा आहियूं सिंधियुन जी झुलेलाल जो बहिराणो हुजे मराठन जो गणपति जो फैस्टिवल हुजे ऐं अ छट पूजा हुजे या लोहरी हुजे सभु बिल्डिंग में सभु किसम जा माण्हू रहंदा आहिनि असांखे सभु फैस्टिवल मल्हाईंदा आहियूं ऐं हिकु ॿिए खी जी भावनाऊं जो क़दरु कंदा आहियूं ऐं हिकु ॿिए जी रिस्पैक्ट कंदा आहियूं